अस निक्के होंदे गै जिसलै अस रुट्टी बनान मेरी मम्मी नै लग्गना नी ते असें बी उं'दे कोला लेइयै कन्नै निक्के निक्के पेड़े बनाइयै निक्के निक्के फुल्कु बनाने जिसलै फुल्के बनाने असें तां साढ़े ओह् मतलब मम्मी पापे नै बड़े पसंद करने कि साढ़ी कुड़ी नै निक्के होंदे गै दिक्ख कि'यां लग्गी पेई ऐ फुल्के बनान ते असें उं'दे आस्सै दिक्खी दिक्खी ते बड़ा चाऽ हा फुल्के बनाने दा बड़ी रुट्टी बनानी शैल जिसलै सोआद लग्गने बाकी आह्ले बड़े खुश होना सानूं बी बड़ी खुशी मिलनी केह् रुट्टी बनाइयै असें इ'यां इ'यां गै बनांदे जाना अस बनाई बनाई रुट्टी ते फिर जिसलै बड्डे होइयै ते फिर लग्गी पे अग्गें सारे टब्बरै दी शैल बनान लग्गी पे रुट्टी बा सब्जियां बी सब कुछ बनांदे गे अज्ज तक्कर बना ने इद्धर बी शैल परोआर ऐ उद्धर बी शैल परोआर ऐ पिच्छें बी साढ़ै प्यौकै बी मतलब कि पंज छे भैन भ्राऽ हे इत्थै बी सौह्रेै बी पंज छे देर जेठ मेरे ते ननानां बी हैन नै सस्स सौह्रा बी ऐ इसलै शैल साढ़ी बड्डी फैमली ही ते हून ते समझो सस्स सौह्रा बी चली गेदे आपूं हून अस इ'यां गै दो तिन्न बच्चे ऐं दो अस आं चार पंज जने ऐं अस घरा दे ते रुट्टी उं'दी बी अस आपूं गै बनान्ने शैल मजे कन्नै होऐ ते मतलब रुट्टी आह्ले आपै बनाइयै ते शैल करी लैन्ने अपना टैम पास होआ दा जि'यां बी ऐ ते करा ने हून मतलब ऐ सब्जी बी शैल घरा दी बा रहाई बी लैन्ने कट्टी अपने घरा दी गै बनाई लैन्ने सब्जी सुब्जी किश अपनै खेतरें च लाई लैन्ने किश अपने घर बेह्ड़ै लाई लैन्ने सब्जी सुब्जी ओह् बी बनाई लैन्ने अपने घरा दा गै कट्टी बनाइयै शैल करी लैन्ने फिरी होई जंदा